औ ए नों थेक्सि दाइभारमोन नामा ने आदाया गारि सालायोमोन ना औ

ए गारि नांगौ जादोंमोन ओरै चापागुरिनिफ्राय दाइरेक खयला मयला औ औ औ बिनि दामफ्रा माबोरै जागोनथाय आथ हाजार ने लामाफ्रा माबायदि माबायदिथाय दा मानि औ बेखायनो हाबा जाहैनो नागिरदोंमोनलै थांनांगौ औ औ औ आदायाबो मोनजागोन आरामसे ओरै सानसे सानसेनि जानायखौ नोंबो मोनजागोन आदा औ औ सानसे जागोन आरामसे सानसे जागोन फुङावनो ओंखारगोन ओमफ्राय बेलासि सान हाबहां हाबहांबा सौफैगोन आरो बिनि गेजेरावनो ओमफ्राय लामा लामाफ्राथ' मोजांखा ने खमप्लिटनो दामायनि औ मा मा नुलां मा मा नुलांगोन औ होमब्लाथ' मोजां नायलांनो आस्थे आस्थे थांगोन औ आस्थे थांगोन ना गोख्रै थांगोन

औ औ गारि गाखोनोथ' थांगोनबो एखदमबारे गाखोनो मोजाङैनो औ आरामनो जेबो जाखाया जानायालाय एसे गोख्रै थांनानै माने एसे साजायहैनांगौबो दङ आरो ओंखायनो एसे गोख्रै थांनाया मोजां आरो स्पिड थांनायानो न'आवनि असे होनजायो माने नांदेरनायनि आरो न'आवनि औ न'नि ओंखायनो मावनांगौ जानानै फैदों आरो

औ औ बिदिनो बिनि थाखायनो थांनांगौ जानानै फैबाय जेखुनु जाया माबायाव ओंखारबानो जाबाय एसे फासथाफ्राव बिनिफ्राय सारिथायाव ओंखारनोसै ओमफ्राय फासथानिफ्राय गाखोब्ला जागोन दा औ फासथानिफ्राय गाखोब्ला खयथायाव सौहैगोनथाय आदा ए औ दे दे लादो बेखौनो सोंहरदोंमोन